ہم کو تصویر لینا بہت اچھا لگتا ہے طرح طرح کے تصویر لیتے ہیں ہمارا گھر میں چھوٹے چھوٹے بھائی بہن ہیں اور بھانجا بھانجی ہیں اس کا بھی تصویر ہم لیتے رہتے ہیں ہر دم اور تصویر لینا ہم کو بہت پسند ہے اپنے آپ کا بھی تصویر لیتے ہیں کہیں گھومنے جاتے ہیں اور طرح طرح کا چیز دیکھتے ہیں جس جو ہم کو پسند آتا ہے یہ اچھی چیز ہے ہم کو بہت پیاری لگی ہے ہم اس کا بھی تصویر لے لیتے ہیں اور پنچھی ونچھی بھی بہت اچھے اچھے پنچھی طرح طرح کا پنچھی ہے اس کا بھی تصویر ہم لے لیتے ہیں اور گھومنے جاتے ہیں کلکتہ اور دلی جہاں بھی مرضی ہوتا ہے جاتے ہیں ہم گھومنے کے لیے وہاں بھی اچھی اچھی تصویر لے لیتے ہیں کوئی چیز ہم کو پیاری لگی ہاں یہ چیز اچھی چیز ہے اچھا تصویر ہے اس کا بھی ہم کھینچ لیتے ہیں اور پکنک منانے جاتے ہیں پکنک تو وہاں بھی سب مزے کرتے ہیں وہاں سب گھومتے ہیں پھرتے ہیں اس کا بھی تصویر لیتے ہیں اور بہت اچھا لگتا ہے تصویر تصویر میں بہت مزہ آتا ہے اچھا لگتا ہے اس کو بار بار دیکھنا اس کو انجوائے انجوائے کرنا اس کو یاد کرنا ہاں یہ فلاں جگہ گئے تھے وہاں کی تصویر ہے بہت اچھا لگتا ہے تصویر تصویر جہاں گئے کھیت کا اور کھیت جاتے ہیں ہریالی کے موسم میں اور وہاں بھی جا کر تصویر کھینچتے ہیں وہاں بہت اچھا لگتا ہے گاچھی کو گاچھی اور میں جا کر کھینچتے ہیں تصویر تصویر کھینچنا پسند ہے بہت اچھے لگتے ہیں تصویر بہت اچھا جیز ہے تصویر لگتے ہیں اور تصویر بچوں کا اور اور پیڑ پودھوں کا اور جو پسند ہے ہاں جو اچھا لگتا ہے اس کا بھی تصویر ہم کھینچ لیتے ہیں اور تصویر کھینچنا ہم کو بہت پسند ہے اس کو بار بار دیکھنا ہاں وہاں گئے تھے وہاں گئے تھے سب یاد داشت رہنا بھی رہتا ہے اور تصویر کھینچنا ہم کو پسند ہے بہت اچھے لگتے ہیں تصویر تصویر کھینچنا بہت پسند ہے وہاں گئے وہاں گئے اس اس چیز کا تصویر اس چیز کا تصویر تصویر بہت اچھا لگتا ہے تصویر کھینچتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس کو یاد رہتا ہے ہاں وہاں گئے تھے بہت اچھا لگتا ہے تصویر تصویر کھینچنا ہم کو بہت پسند ہے تصویر اچھا بچوں کا اور اپنے آپ کو اور دوست کے ساتھ پکنک منانا وہاں جا کر تصویر کھینچنا وہاں بہت اچھا لگتا ہے بال بچہ اور کا بھی تصویر اپنے آپ کا بھی تصویر اور دوستوں کا تصویر دوستوں کا تصویر کھینچنا بہت اچھا لگتا